हैलो अशोकजी नमस्ते हम महरैल सँ झंझारपुरक लेल अहाँ एतय टेम्पो बुकिंग कयने रहौं कोनो कारणवश हम हीरना आबि गेलहुँ हँ तऽ हमरा अखन कोनो बहुत जरूरी काम अछि झंझारपुरके से अहाँ हमरा हीरनासँ तनिक झंझारपुर पहुँचा देबनि से हम अहाँक बहुत आभारी रहब